हैलो आं जी केह् हाल ऐ आं कियां कीता फोन अज्ज आं साढ़े घर ऐ इक्क सेट पेदा खाल्ली अज्ज ते हून गै गे किरायेदार बापस खाल्ली करियै गे हून दौ कमरे न इक्क रसोई ऐ कन्नै गुसलखाना ते कन्नै बरांडा बी ऐ निक्का नेईं ऐ ऐ ते नेईं ऐल्ली ते इक्को सेट ऐ अस पैह्लें आह्ले कोला लैंदे हे पैंती सौ रपेआ ते हून दिक्खी लैओ तुस मैहंगाई बी बधा दी ते चार ज्हार तक्क पंताली सौ रपेआ तक्क बिजली दा ऐ अलग ते पानी दा बिच गै सेही बाऽ बिजली दा अलग आं कदूं तक्क तुसें आना आं कदूं तक्क आं दिक्खी लैयो कोई गल्ल निं नेईं नेईं साफ सूथरा करदा ते अच्छा फिर